राम राम थोआनूं सारें गी ते में साम्बे शैह्र दा बं इक आद साम्बे शैह्र च रौह्ने आह्ला इक साम्बा दा नागरिक ऐं ते साढ़े इत्थै इक स्टेडियम ऐ जेह्दा नांऽ ऐ माता स माता सुचेत सिंह स्टेडियम एह् अड्डे पर स्थित ऐ शमशान घाट दे कोल दरेआ दे कंढै ठीक ऐ ते इस साढ़े इस स्टेडियम गी जेह्ड़ा आ संस्था इक संस्था चलांदी ऐ इस स्टेडियम गी जेह्दा नांऽ ऐ जम्मू कश्मीर स्पोर्टस काउंसल आह्ली ते एह् इक तरह् तरह् दे इत्थै खेढ खेढे जंदे न जि'यां फुटबाल होई गेआ बास्कट बाल होई गेआ हून ते बैडमिंटन दा बी बनी गेआ बालीबाल होई गेआ ओह्दे बाद क्रिकेट दा होई गेआ अंदर बैटमिंटन चलै दे बास्कट बाल लग्गी दियां बड़ा किश लग्गे दा इत्थै ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा एह् फिर इनें केह् कीते दा हून ना हर साल एह् जम्मू कश्मीर दी जेह्ड़ी स्पोर्टस काउंसल ऐ ओह् इत्थै मैच खढान औंदी ऐ मतलब इत्थै टू टूरनामैंट लान औंदी ऐ हर इक गेम दे टूरनामैंट लगदे इत्थै ते विन्नर गी बी मौका दि मतलब जेह्ड़े जेह्ड़े प्लेयर क्रिकेट जेह्ड़े प्लेयर गेम बिच्च श खेढै च शैल ऐ उ'नें गी मौका दिंदे इत्थै खेलने दा जोह्दी बजह् कन्नै इंडिया दा फ्यूचर जेह्ड़ा ऐ ओह् बी ब्राइट होआ दा ऐ एह्दी बजह् कन्नै क्यूंकि इत्थूआं दे खेढे दे केईं प्लेयर बी अज्ज रांजी ट्राफी च सलैक्ट होए दे केईं फुटबाल दे सलैक्ट होए दे केईं कुतै सलैक्ट होए दे केईं कुतै सलैक्ट होए दे क्यूंक इत्थै खेढने दे बाद उ'नें गी मौका थ्होंदा जम्मू कश्मीर दी क्रिकेट टीम उ'नें गी फिरी जम्मू इक स्टेडियम ऐ ऐम्म ए ऐम्म स्टेडियम उत्थै उ'नें गी इक टूरनामैंट लाना पौंदा जोह्दी बजह् कन्नै ओह् जुत्थै जे उत्थै उं'दा परफार्मैंस शैल होऐ ते ओह् जम्मू कश्मीर दी टीमै दी तरफां खेलदे रांजी ट्राफी च जां कोई होर गै होई गेआ जि'यां मिगी ते हून क्रिकेट दा गै पता क्यूंकि में मता क्रिकेट गै खेलना होन्ना तां गै ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा जि'यां इंडिया दा फ्यूचर बी कदें बड़े लोक ब्राइट करा दे ऐ हून साम्बे दे बत्थेरे सांबे दे दो तिन्न लोक होई गै आई पी ऐल्ल ताईं सलैक्ट होए दे रांजी ट्राफी ताईं सलैक्ट होए ते उं'दा फ्यूचर हून ब्राइट करा दी ऐ एह् टूरना इंडिया मतलब एह् साढ़ी जेह्ड़ी एह् ऐ साढ़ी जेह्ड़ी इस साढ़ी स्पोर्ट कान्सिल ऐ एह् करा दी ऐ इ'न्न साढ़े साम्बे च स्टेडिम पैह्लें हैन्नी हा पैह्लें साढ़े स्टोडिम च एह् खेढें दा कोई ओह् नेईं हा पैह्लें साढ़े साम्बे च हैन्नी हा कोई नेईं हा खेलदा गेमां बडियां घट्ट खेढी जंदियां हियां ते इस्सै स्टेडियम बजह् कन्नै ते इस्स इक टूरनामेंट दी बजह् कन्नै साढ़े साम्बे दे जेह्ड़े क्रिकेट न मतलब जेह्ड़े साम्बे दे जेह्ड़े खेढ न ओह्दी बजह् कन्नै इस स्टेडियम दी बजह् कन्नै ओह् बड़े ओह् होऐ न डैबलेप होऐ न उं'दी इक बड़ी इंक्रीमेंट होई ऐ इत्थुआं लेइयै मतलब खल्लुआं लेइयै उप्पर तक्कर उ'नें बड़ी चढ़ाई कीती ऐ इस ओह्दे च प्रोसैस च ते फ्ही उ'न्नै हून हून में हून केह् आखदे हून पिच्छें जेही होऐ दे हल्ली क्रिकेट दे ओह् मैच लग्गे दे हे इत्थै ओह्दे च बी बंदे सलैक्ट होऐ क्रिकेट फुटबाल दे लग्गे दे हे योगा दियां इत्थै टूर्नामैंटां लग्ग योगा दियां दस्सदे योगा करना सखांदे कि'यां करनियां योगा फिर ओह्दे बाद जम्मू चा सिलैक्टर औंदे बड़े सारे लोग इत्थै औंदे करन सलैक्शन करन सलैक्शन बोर्ड दे बत्थेरे बत्थेरे बंदे औंदे कि सिलै इत्थै सिलैक्शन कि'यां करनी ते में इ'यै दस्सना चाह्न्नां कि एह्दे इत्थै बड़ा किश होंदा इत्थै साढ़े इस स्पोर्टस काउंसिल ने जेह्ड़े जम्मू कश्मीर स्पोर्टस काउंसिल आह्लें दा बड़ा शुक्रिया करना चाह्न्नां में जिन्नै इत्थै साम्बे एह् कीता अपना एह् टूर्नामैंट लाना शुरू कीते दे ऐ जेह्दी बजह् कन्नै साढ़े जेह्ड़े साम्बा शैह्र ऐ एह् बी डैबलप होआ दा बस में इ'यै दस्सना चाह्न्नां धन्यबाद